उत्तर प्रदेश में मौजूद ऐसी कई सारे यहाँ के प्रमुख मूवी थिएटर और मल्टीप्लेक्स मौजूद हैं जिन में से अगर मैं कुछ नामों को बताना चाहूँ तो यह नाम जैसे कार्निवल सिनेमा एवं श्री टाल्किज़ मौजूद हैं यह सभी टाल्किज़ एवं कार्निवल सिनेमा पूरे राज्य में अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं यह उत्तर प्रदेश में हीं नहीं बल्कि अन्य कई सारे राज्यों में इसी कार्निवल सिनेमा को की थिएटर्स मौजूद हैं यह धीरे धीरे आज अंतर्राष्ट्रीय स्थर पर भी मौजूद होती जा रही हैं हमारे यहाँ के जैसे कार्निवल सिनेमा श्री टाल्किज़ एवं यहाँ के कुछ लोकल सिनेमा जैसे वेब सिनेमा भी मौजूद हैं यह सभी समय समय पर आने वाली नई पिक्चरों नई मूवीओं को अपने यहाँ दिखाते हैं जिन से लोग जा कर के इनके यहाँ इन पिक्चरों और सिनेमाओं को देख कर के मनोरंजन कर पाते हैं यहाँ की सीनामें काफ़ी महंगी टिकट लेते हैं इनके यहाँ पिक्चर को देखने जाना काफ़ी महंगा होता है यह मल्टीप्लेक्स सिनेमाएं आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन में जब भी कोई नई मूवी आती है तो हम इन्हीं के यहाँ जा कर के काफ़ी ज़्यादा मूवी को देखना पसंद करते हैं हमारे यहाँ यह सिनेमा बैठन क्षेत्र में मौजूद है एवं अन्य राज्यों में अलग अलग जगह पर यह सारे सिनेमा मौजूद होते हैं